जोंनि न'वाव जेब्ला आलासि फैयो होम्बानियाबा जोङो फार्स्ट आलासिखौ नुजेनग्रोबा जोङो फर्स्ट माथो हाग्रोयो माथो होनानै रायज्लायग्रोयो मोजाङै बोरै फैदों माजों फैदों सोरजों फैदों बिदिनो रायलायो रायलायनानै आमफ्राय जे लिंनानै न' सिङाव जिरायनो होयो जिरायनो होनानै खबरफोर सोङो मा खबर बोरै दं न'वाव माबायदि मा खालामगासिनो बेफोरखौ सोङो सोंनानै दसे जिरायनो होनानै दै जासियो दै जासिखांनानै दै जासिखांनानै दसे जिरायनानै रायलायो रायलायनानै आर दसे थानानै साहाफोर फुदुंनानै साहाफोर लोंहोयो आमफ्राय बिदिनो खबरफोर लायो

आमफ्रायो मोजां गाज्रि मोजां गाज्रि गासिबो गासिबो खोथा माने खबरफोरखौ लाजोबो मोजाङै दं ना गैया माबाफोर प्रबलेम्सफोर दं जादों नामा माबा माबिफोरखौ गासिबो सोंजोबो सोंखांनानै आरो सोंखांनानै आर बिदिनो थाहोनानै उनाव बिसोरखौ जा ओंखामफोर जाहोनो थाखाय रेडि खालामो ओंखामफोर जाहोनो ओंखाम सङो ओंखामजों लोगोसे मा जानानै मोजां मोनगोन आलासिफोरा बेखौ साननानै बे आलासिफोरनि थाखाय बिदिनो जाथावना न'वाव थाखायाबा बाजारफोरनिफ्राय लायनानै बेदरफोर सङो आमफ्रायो बिदिनो बायदि बायदि माबा माबेफोरखौ जगार खालामनानै सङो आलासिफोरखौ मोजां मोनहोनो थाखाय मानसिफोरनि थाखाय आं बिदिनो माने मानसिफोर जाय मानसिया जेखौ जानानै मोजां मोनो बेखौ नायनानै संनानै मोजां मोनो बांसिनथ' मानसिफोरनो आलासिफोरनो बेदरफोरखौ संनाय जायो स बेदरफोरखौ संनानै मोजां मोनो

बे बे बे आसलियावथ' बे आलासिफोरखौ बे बेदरफोरजों जा जाहोखायो आरो गासिबो जाहोखायो बियो मोनसे मानो खुदा खुदा जाहोनो मोजां मोना नालाय स बेदर जाहोखायो गासिनोबो स बेखौनो संखायो संनानै मोजां मोनो आरो गोथाव जाबाबो जायाबाबो गोथाव जाबाबो जायाबाबो बेखौनो सङो आरो बेजों बेदरजों लोगोसे दालि आलु भाजा पापर माखौबा माखौबा होफा संफादेरो बेलेग दिना संनायनिफ्राय एसे मोजाङै संनानै मोजां मोनो जाहाथे आलासिफोरा जानानै मोजां मोनो बेनो